जुनारफोरनिफ्राय जोङो जेरै मोसौ मोसौ गायनिफ्राय जोङो गायखेर फानो गोबोर हासार फान्नो हायो गोबोर खिनिफ्राय गोबोरखि फान्नो हायो लोगोसे दुब्लिफोराव मैगं गायनाय मा गायनाय बायदिसिना माइ गायनाय बेफोराव हासार गारनो हायो बेदर अमा बेदर अमाखौ जोङो फियो अमानिफ्राय जेरै जोङो अमाखौ गिदिर देरोबा फान्नो हायो हायो दाव दावदै दावदैखौ जोङो दावदैनिफ्राय दाव जायो दावखौ जोङो फान्नो हायो दावदैखौ जोङो फान्नो हायो गलायाव बायदिसिना बेफोर बायदिनो जोङो गायखेर गायखेरखौबो जोङो फान्नो हायो जेरै आरो बेनि फान्नायनि अनगायै जोङो फनिर बायदिसिना फनिर निफ्राय जोङो गायखेरनिफ्राय साना बायदिसिना बाहायनो मानो दिहुन्नो हायो एम्फौ एम्फौनिफ्राय जोङो उल खुन्दुं मोनो हायो उल खुन्दुं लुन्नानै जोङो उल जि जोमग्रा बायदिसिना दख'ना गामसा बायदिसिना बानायनो हायो दिहुन्नानै फान्नो हायो आरो उफ्रा बेफोर बायदिनो बायदिसिना रोखोमनि जेरै उल खुन्दुं खुन खुन्दुं बेफोरखौ जोङो गलायाव फान्नाय जायो जुनारनि जोङो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि फालांगि खालामनो हायो जोङो इन्दि एम्फौखौ जोङो एबा फान्नानैबो जोङो माबानो हायो आरो जायो जोङो